हय हय उलयता सांगात हय हय हय उलयता सांगात आं बरें सांगा कितें जाला तुमगेलें कित प्रोबलम आशिल्लो हय हय पावत ना आं पळय स्किमी खूब आसात तेतून ग्रह लक्ष्मी आसा ग्रह आधार आसा सिनियर सिटिजन आसा मागीर अश्यो जायत्यो स्किमी आसा तुमी ग्रह आधार लक्ष्मी स्कीम घेतला ना गांवां गांवां म्हणळ्या कितें हा त्यो त्यो तीं फोर्मा सगळी आमच्या एम एल ए कडेन दोवरिल्लीं आसात थंय वचून तुमी तीं फोर्म भरूं शकतात आनी जायत्यो स्किमी आसात त्यो तुमचे कडेन पावना म्हळ्यार सगळ्या नॅटार बी नॅटार ना सोग् ना त्यो सू स्किमी आसात म्हयन्या वर्स वर्स म्हयने ना सगळी स्कीम आसा तुमचे कडेन पावना म्हणटरे म्हाका तें वायट दिसता पूण त्यो सगळो स्कीम सगळ्यो नॅटार सगळ्यो सगळ्यो आसात त्यो तुमी आतां बायलां खातीर म्हणळ्यार तुमी म्हणले विधवा बायलां खातीर बरें आसा बरें आसा तुमगेल्या पंचाक तुमगे सगळी ही तुमगे अडचण आहा ती हांव सांगता हय हांव तीं सगळीं फोर्म तुमका ना तीं आतां कळ्ळें म्हाका पूण हांव आतां ते हें नॅकस्ट टाय्म तुमका ह्या स्किमी बद्दल तुमका कांय सपोर्चट मेळ्ळ ना हय बरें हांव तें सगळें सगलें तुमगे कित कितें प्रोबलम्स हा पळय ती सगळी हांव नॉट करून तुमचे कडेन सगळ्यो त्यो स्कीम पावयता आनी सगळीं फोर्मा पावयता बरें बरें हां बरें बरें